हिकु जून ॿ हज़ार तेरहं सती फेबररी ॿ हज़ार पंद्रहं यारहीं सेप्तेंबर उणिवींह सौ असी पंद्रहीं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह अठी अक्टूबर ॿ हज़ार वीह